देखिऔ किसान जे भी कृषक वर्ग छथि हुनका जानवरके बारेमे बहुत पता रहय छनि खास कएक कखन ओकरा पएरमे जे छै बजाह बीमारी भेलय कखन खुरपाके बीमारी भेलय कखन मुँहपका भेलय कखन ओ गाभिन हेतय कखन ओकरा कोन टीका लगना चाही कखन कृमि वाला दबाइ पड़ना चाही कखन ओकरा जे छै से लिवर टॉनिक पड़ना चाही किसानके सब पता रहय छनि लेकिन जे छै से किछु ढ़ीलापन किछु कमजोरी एहि सभकेँ लिय जे छै से टीकाकरणके व्यवस्था छै अपना हॉस्पिटलमे सरकारी अस्पतालमे व्यवस्था छै सरकारके तरफसँ टीकाकरण कराना चाही जाहिसँ कि दोसर जानवरसँ सङ्क्रमित नहि हुअ आओर लोकोकऽ जे छै से घरोके लोकके आसो पड़ोसके लोकके सङ्क्रमित नहि करय एहि दुआरे टीकाकरण अनिवार्य छै